हेलो हाँ मेरी बात मोबाइल शोप पर हो रही है ओके ओके भैया मुझे एक अच्छा सा मोबाइल चाहिए था इस्मार्टफ़ोन जिसका केमरा भी अच्छा हो और वो मतलब दस हज़ार के अंदर अंदर हो मुझे रियल मी बी च रियल मी एल जी एल जी का भी चलेगा नोकिया का भी चलेगा सैमसंग में भी चलेगा लेकिन जो अच्छा हो जिसमें इश्टोरेज भी अच्छा हो जिसका कैमरा अच्छा हो जी जी अच्छा अच्छा

ओके ओके ओ और और अगर मैं पूछूँ सैमसंग में ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके और आपके हिसाब से और कौन से मोबाइल हो सकते हैं दस हज़ार के अंदर अंदर अच्छा अच्छा

ओके तो वैसे आपकी शॉप कहाँ पर है भैया नादरा बस टैंड में तो वो कितने बजे से कितने बजे तक खुली रहती है जॉब करता हूँ तो मैं सोच रहा था कि मैं जॉब से आने के बाद आपकी शॅाप पर आ जाऊँ वहाँ पर देख लूँ अच्छा अच्छा तो हाँ हाँ आप मुझे ऐक्चुअली जो आप ने नाम बताया था आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा आपकी दुकान का नाम आप रहते हैं ना दुकान पर ठीक ठीक मैं आपको कोल कर दूँगा आने से पहले आप मेरे से मिल लीजिए आपके पास जो जो मोबाइल है आप मुझे बता दीजिएगा मैं देख लूँगा

ठीक है लेकिन देख लीजिएगा भैया थोड़ा ठीक लगा दीजिएगा उसके हिसाब से है ना मैनेज कर सकते हैं ओके ओके ठीक है